जुनाच्या धा तारखेक म्हाजो बड्डे म्हण म्हाज्या मम्मीन म्हाका एमझोन एपाचेर एक मोबायल ऑर्डर केल्लो ताचें पॅकींग खुबूच बरें आसलें पण जेन्ना हांवेन तो ओपन केलो तेन्ना पयलें जाल्यार तेका खुबूच स्क्रॅच आसलेले मोबायलाक डिस्प्ले तेचो सामको फुटलेलो आसलो आनी भितर चार्जर येवंकूच ना सो अशें जेन्ना तुमी कितें ऑर्डर करतात तेन्ना मात्शें सांबाळून आनी विचार करून तें तुमी ऑर्डर करात